हा हरि ओम

हा हा हा तव्हांजी आवाज़ नथी अचे हा हा अच्छा अच्छा और तव्हांखे कॾहिं जो शो खपे मतिलब अॼु की परीहं हूं हूं छह खां नवें शाम जो हे न अच्छा तो तव्हांखे हूअ हा तव्हांखे शाम जो बि शो खपे न मूवी त असांजी कल्ह ताईं आहे परीहं त लॻी न हूंदी अच्छा अच्छा अच्छा कल्ह सुभाणे जी तव्हांखे खपे ठीकु आहे त मिली वेंदी तव्हांजो जो बालकनी जो माण्हू केतिरा आहिनि हूं हा हा थी वेंदी और असांजी जो विच जी सीट आहे हुन काफ़ी क्लीअर व्यू तव्हांखे ॾिसण में ईंदा त हुनजी थोरा हाई चार्ज़िस आहिनि बाक़ी सभिनि सां हा हा तव्हां अगरि हा अगरि अभी तुरंत ऑनलाइन मूंखे अगरि पे करे रखंदा त तव्हांखे हंड्रेड रुपीज़ असांखां डिस्काउंट मिली वेंदो हंड्रेड रुपीज़ हा हा हिक टिकिट ते हा हा और हिक टिकट तव्हांजी आहे ढाई सौ जी हा हा हा

और हा और तव्हांखे अभी असां असांजो नयों नयों ऑफ़र हले थो की तव्हांखे हिक गिफ़्ट हैंपर खाइण पीअण जो हो बि जॾहिं तव्हां ॾिसदव त खाइण पीअण जे हैंपर बि तव्हांखे मिलंदव फ़्री में हा हे जो हैंपर हूंदो हुन हुन जो रोक आहे डेढ़ सौ रुपए हा हा त हू डेढ़ सौ जी शइ तव्हांखे फ़्री में मिलंदी न न पूरी पूरी बुकिंग ते तव्हांजौ अगरि पंज सौ टच करी वेंदो रोक त तव्हांखे हीअ डेढ़ सौ जो डिस्काउंट मिलंदो हा त जीअं जीअं तव्हां ॿुधायो तव्हांजा चारि माण्हू आहिनि थो तव्हां तव्हांजा पंज सौ त टच थी वेंदो छो नो तव्हांखे हिक पर्सन ते सौ रुपए जो डिस्काउंट मिले थो त और ढाई सौ जी ढाई सौ मां ॿुधाया न ढाई सौ जी हिक टिकट आहे हा हा हा त तव्हांजा थी विया तव्हांखे मिली वेंदो हो गिफ़्ट हैंपर

हा और तव्हांखे बीच में कहिड़ी सीट खपे पुठियों वारी की विच वारी की सभिनि खां हेठि वारी पुठियों वारी अच्छा जिन में माण्हू लेटे सघंदा आहिनि अच्छा त हुनमें तव्हांखे कॉर्नर में खपे की विच विच ते ठीकु आहे त तव्हां त तव्हांजी चारि माण्हूनि जी सीट मां बुक करे रखंदुमि विच वारी जिते लेटे सघंदा आहिनि ठीकु आहे हा और हे तव्हांजे शो हलंदो शाम जो छह लॻे सां अठ लॻे ताईं त हलंदो ठीकु आहे और तव्हां मूवी जो छा नालो ॿुधायो अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे त तव्हांजो रिजर्वेशन थी वेंदो और तव्हांजो थिएटर नंबर आहे फ़ोर हा छो त असांजे सिनेमा में छह थिएटर आहिनि त तव्हांजो फ़ोर नंबर तव्हां अची वेंदो हा और असां असांजे शिफ़्ट रेग्यूलेशन आहिनि की कुझु बि खाई पी करे माण्हू जो आहे हो कूड़ो हेठि न केरे असांजा डस्टबिन कॉर्नर में लॻा हूंदा आहिनि हर सीट में त तव्हांखे हुनमें फ़ेकणो पवंदो कूड़ो ठीकु आहे हा हा और अरे रुकिये तो हरि ओम